जब कभी हमरा घुमै लअ कहत तऽ हम अपन देश छोड़ि कऽ कहीं नहि जायब हमर देशमे ही बहुत सुन्दर सुन्दर चीज यऽ घुमैवला जेना अण्डमान निकोबार महा द्वीप जे हमर केन्द्र शासित प्रदेश छै अण्डमान निकोबार एक चारो तरफ जलसँ घिरल एक छोटा मोटा पाँच सए बारह टापू यऽ उहाँ जा कऽ अहाँ सभ घुमि सकै छियै बढ़आँ बढ़िआँ चीज छै उहाँ घुमैवला पानिमे जायवला जहाज यऽ सभ किछु यऽ उहाँ अण्डमानमे अण्डमान निकोबारमे एकमे यऽ जहाज यऽ एक एकमे एयर एयरपोर्ट जकरा कहै छी अहाँ पोर्ट वेली एक छोटासा एयरपोर्ट यऽ ओकरेपर बहुत सारा जहाज आबै छथिन अहाँ जहाँ रहबै अहाँके सरके ऊपरसँ जहाज आयत ओ सभ दृश्य देखैमे बड़ी सुन्दर लागत अण्डमान निकोबार एक टापू छियै समुद्रसँ घिरल छै उहाँपर काला पानीके सजा देल जाइ रहै